हमारे कुमारखंड बलोक में जेपापट्टी गाँव में सार्वजिनिक काम होता है जिसमें कि पेंटिंग ओकरा होता है जैसे कि एक सरकारी इस्कूल है वहाँ पर इस्कूल में कभी कभी वहाँ सार्वजनिक काम होता है जिसमें कि कढ़ाई बुनाई लड़की लोग को सिलाई वग़ैरह होता है और वहाँ जो है सिलाई होने के बाद में फिर आपको बिटिसियन होती है बिटिसियन की भी वहाँ पर ट्रेनिंग दिया जाता है सरकार की तरफ से आता है कुछ

कभी सिलाई का ट्रेनिंग दिया जाता है कभी बिटिसियन का दिया जाता है कभी कम्प्यूटर क्लास का दिया जाता है इसी तरह महीना दिन महीना दिन का कोर्स होता है या छः महीना का कोर्स होता है ऐसे में सभी दिन यह चल यह चलता रहता है और बहुत ही अच्छे प्रकार से ही यह चलते रहता है हमारे जैसे कि हमारे जतवापट्टी में कुमारखंड नेती प्रताप कोलेज में भी ऐसा होता है यह सरकारी है और कुमारखंड में जो मिडिल इस्कूल है वहाँ पर भी ये सब आता है कभी कभी नाटक भी आता है बहुत दूर दूर से नाटक वाले सब आते हैं और वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे एस ई सार्वजनिक नाटक करते हैं जोकि देखने में इतना सुन्दर लगता है जो मतलब उससे कुछ ज्ञान हो सकता है बच्चे लोग का मतलब ज्ञान भी हो जाता है यह सार्वजनिक नाटक है वो और मतलब बहुत दूर दूर से यह लोग नाटक आता है और इस मतलब कभी कभी आते हैं और देखते हैं कभी इस्कूल में कभी कोलेज में कभी कभी मतलब बड़ा बड़ा फिल्ड में भी आ जाता है और आता है और देखते हैं इसी तरह की जैसे कि जैसे की उसमें उसमें जो नाटक करता है मतलब कुछ गाँव घर के भी बच्चे होते हैं जो यह सीखकर हाथ में कला ले लेते हैं और यह मतलब कि नाटक कि रूप में काम करते रहते हैं जैसे कि

मतलब मार्केट में अपना काम धाम करने लगी और वे लोग अपना काम करकर अपना जो है बिटिसियन करती है वे मार्केट में दुकान खोलकर रखी है कोई अपना बेटी कोई कम्प्यूटर क्लास का कर अच्छा अच्छा जॉब कर रही है कोई है जो अपना सिलाई की ट्रेनिंग लेकर अपना मार्केट में दुकान खोल रखी है उससे अपना कमाती हैं और खाती हैं अपना परिवार को चलाती है इसी तरह सार्वजानिक मतलब कि होता है कोई बिटिसियन कर कर अपने परिवार को चलाती हैं और उसका मार्केट में इतनी अच्छी दुकानदारी चलती है जो कहने सुनने से बाहर है बहुत ही अच्छा है इसके बाद फिर आपको मतलब जैसे कि कोई रहता है तो वह नाटक वाले भी अच्छा कमा लेते हैं उसमें भी उनका ज़्यादा आमदनी हो जाता है नाटक में भी कभी इस्कूल में कभी कोलेज में हर तरह से नाटक वाले भी आते हैं